ہمارے گھر اور ہمارے خاندان میں کھانا پکانے کا جو روایتی طریقہ ہے وہ برسوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے گھر کی عورتیں باورچی خانہ کو اچھی طرح روزانہ صاف کرتی ہیں اور پھر صبح صبح چولہے کے ارد گرد اور چولہے میں چکنی مٹی کا لیپ لگاتی ہیں پھر پکانے کے لیے جلاون لے کر آتی ہیں اور برتن وغیرہ سارے سامان کو چولہے کے پاس لاکر رکھ لیتی ہیں پھر جب سب کچھ تیار ہو جاتا ہے تب بسم اللہ پڑھ کر چولہے میں آگ لگاتی ہیں اور کھانا پکانے کا آغاز کرتی ہیں اسی طریقے پر کھانا پکایا جاتا ہے اور ہمارے گھر میں دوپہر کے کھانے کا وقت جو وقت ہے وہ عام طور پر سب لوگ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تب دسترخوان لگا کر کھانا کھاتے ہیں وہ وقت تقریباً دو بجے کا ہوتا ہے اسی طرح رات کا کھانا کھانے میں ہم عشاء کی نماز کے بعد ہم کھانا کھاتے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم کھانا کھانے کے لیے اسی وقت کو مناسب سمجھتے ہیں